हमारे गाँव में सबसे अच्छा खेल क्रिकेट को मनाते है क्योंकि क्रिकेट सबसे बढ़िया खेलते है हमारे गाँव के ही लोग कि एक मतलब कि ऐसा ऐसे बंदे है जो क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते है एक टीम एक टीम बना कर मतलब ग्यारह प्लेयर होते है एक टीम में ग्यारह प्लेयर होते है तो एक बोलर हो गया एक बैट्स्मैन हो गया और ऐसे ही हमारे गाँव में होते है एक पृच मतलब की सपाट खाली था तो वहाँ पर मैच हो रहा था तो हमारे गाँव के बूढ़े जवान मतलब सब वहाँ पर देखने आते थे मैच देखने आते थे टूर्नामेंट था तो टूर्नामेंट ऐसा था कि वहाँ के लोग मतलब कि वो अलग टीम को सपोर्ट कर रहे थे और हम लोग अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे थे तो एक बार ऐसा हुआ की हमारी टीम मतलब जीतने ही वाली थी तभी एक एक बॉल बचा था और उसमें छः रन चाहिए था तो नेक्स्ट वाली टीम में मतलब दूसरी वाली टीम हमारी टीम को आउट कर दिया छः रन नहीं मार पाई हमारी टीम उस वजह से हर गई और हम भी उसी में थे लेकिन हमारा हमारा तो क्रिकेट खेलने में पहले से ही मन मतलब अच्छा लगता था पहले से ही लेकिन अब टवेल्थ में हो गए है तो अब नौकरी के चक्कर में क्रिकेट बंद करना पड़ेगा क्योंकि हमारा कैरियर डिसाइड करेगा कि हम क्रिकेट खेलएंगे कि नहीं मम्मी पापा एक तो डांटते भी है कि क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए अब देखो तुम बड़े हो गए हो क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए तुमको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए तो हम कहते है कि हमको क्रिकेट अच्छा लगता है खेलना तो हम पढ़ाई नहीं कर सकते हमारा पढ़ाई में बिलकुल मन नहीं लगता क्योंकि हमें क्रिकेट पहले से ही पसंद थी और अब भी पसंद है और आगे भी रहेगी लेकिन हमारे मम्मी पापा नहीं समझते कहते कि नहीं अब तुम पढ़ाई ही करो क्योंकि पढ़ाई में ही तुम कुछ कर सकते हो क्रिकेट क्रिकेट में पहले तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने बंदे आये और चले गए तुम क्रिकेट मे कुछ भी नहीं कर पाओगे तो हम ने कहा नहीं हम क्रिकेट में कुछ कर के दिखाएंगे तो क्रिकेट मे हम छोटी मोटी मतलब की टीमों में खेले है लेकिन बड़ी टीमों में हम को छांट दिया जाता है क्योंकि वहाँ अच्छे अच्छे टीमें रहती है अच्छे अच्छे प्लेयर रहते है अच्छे अच्छेखेलने वाले रहते है तो एक बार हम टूर्नामेंट में खेलने गए थे और वहाँ पर मतलब हम बॉल भी फेंक लेते है बोलिंग भी कर लेते है बैटिंग भी कर लेते है लेकिन बॉल ऐसा फेंक रहे थे की हमारे एक ओवर में उन्होंने बीस रन ठोक दिए इसी के वजह से से हम उस दिन से मतलब बोलिंग करना ही छोड़ दिया अब केवल बैटिंग ही करता हूँ क्योंकि बैटिंग में हमको पहले से भी अच्छा लगता है अब भी अच्छा लगता है और आगे भी अच्छा लगता रहगा भगवान की दया से अब देखो क्या होता है एक एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे गाँव में मतलब सब बूढ़े लोग क्रिकेट खेल रहे थे और जब जब हालांकि एक बोलर आये मतलब दूसरे गाँव से तो और मेरे गाँव से और दूसरे गाँव से बीच मैच हो रहा था तो मैच ऐसा हुआ कि उस उस बंदे ने एक ओवर में बीस रन ठोक दिए तो वहाँ पर ऐसा कह रहे थे कि एक मतलब बॉल आकर उनके जो मार रहे थे बीस रन मारे थे उनकी आके सिर में चोट लग गया बॉल की वजह से बॉल आकर सिर में लग गया तो सिर में लगने की वजह से उनकी दर्द से एकदम पीड़ित हो गए वहीं पर गिर गये वहीं पर बेहोश हो गए इसीलिए मैच को बंद कर दिए और अब भी वो मैच खेलते है लेकिन इतना नहीं खेलते की उनका तभी से तो उनका मतलब की मुँह में चोट लग गया था तो अब से मतलब मैच वो खेलते है लेकिन इतना नहीं खेलते अब देखते ज़्यादा हैं अब देखो जैसे टी बी पे आता है इंडिया का अस्टेलिया का और न्यूजीलैंड का श्रीलंका का तो केवल टी बी में ही देखते है और वो वैसे नहीं देखते ठीक क्रिकेट में इतना ही जानते है हम